लंबी बाइक ड्राइविंग वञण में ॾाढो मज़ो आहे हिकु त हवा ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं जेतिरो परिया वञो जेके फॉरेस्ट जा इलाइक़ा आहिनि जेके समुंड इलाइक़ा आहिनि हुते गाॾी हलाइण में बाइक में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पर जाम ड्राइविंग करणु खां पोइ कुले जा कंद में ऐं पेर में ॾाढा सूर पवंदा आहिनि हिन जो रीज़न आहे घड़ी घड़ी तव्हांखे क्लच दॿाइणो आहे ब्रेक दॿाइणी आहे किथे घाट आहिनि किथे चढ़ाई ए त हुनजे करे ॾाढी परेशानी ईंदी आहे पर ताज़ी हवा ऐं जेका मथे वञण खां पोइ ऑक्सीज़न लेवल ऐं हवा आहे उन ओ महसुसु ॾाढो सुठो थींदो आहे हा इहो आहे की जॾहिं बि वेंदा आहियूं त किनारे ते गाॾी बिहारणी पवंदी आहे छाकाणि के ॾाढी वॾियूं वॾियूं गाॾियूं उन हाइवे सां गुज़रंदियूं आहिनि थाण में हमेशह गाॾी हलाइण जे टाइम पे लॉंग ड्राइव ते कॾहिं बि सॉफ्ट हुजण खजे खाधो जीअं वेज सैंडविच थी वियो फ्रूट थी विया त मुंहिंजी करे त अॻियां तव्हांखे तकलीफ़ न थिए गाॾी हलायण जे मल जल्दी हजम बि थी वञे ऐं चढ़ाई वग़ैरह में अञां लॉंग ट्रिप में कोई तरह जी पेट जो तकलीफ़ सूर न पए